ये मैंने स्विगी में कॉल किया है जी सर सर मैंने अपना खाना ऑडर किया था जी हाँ जी मैंने अपना खाना ऑडर किया था तो उसमें ना अपना एड्रेस ग़लत डल गया है जी मेरे को एक नए एड्रेस पर खाना चहिए क्योंकि अगर आप उस एड्रेस पर आओगे तो आप ग़लत एड्रेस पर पहुंच जाओगे जी जी वह श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर मकान नंबर सात सौ बाईस डाला था मैंने अपना एड्रेस जी सर वह श्यामा प्रसाद नहीं है पर वह एस पी एम नगर के नाम से है जी सर आप उसको एक बार अपडेट कर दीजिए और कितने समय तक हमारा खाना आ जाएगा ओके सर मैं आपका वेट कर रहा हूँ ओके सर